ہمارے پسندیدہ پسندیدہ تو گانے بہت سے ہیں جیسے کہ ہم کچھ بتا دیں کہ جیسے یہ گانا بہت پہلے ریلیز ہوا تھا دو ہزار چار یا پانچ میں ہوا تھا تو میری ادھوری پیاس پیاس تو آ گئی من کو راس راس تو اب تو آ جا پاس پاس ہے گزارش ایک یہ گانا ہو گیا اور ایک راحت فتح علی خان کا گانا ہے جیسے کہ ابھی ہم نے کچھ سنایا تھا آپ کو کہ تری آنکھوں کے دریا کا بکھرنا بھی ضروری تھا محبت بھی ضروری تھی بچھڑنا بھی ضروری تھا اور بھی اسی طرح کے کئی گانے ہیں جو ہمیں بہت زیادہ پسند ہیں